دہلی کا کھادی میلہ مقامی فنونی و دستکاری کا ایک جیتا جاگتا منظر ہے جہاں ہنر مند اپنے ہاتھوں کے بنے ہوئے منفرد فنپاروں کے ذریعے اپنی مہارت تخلیقی بصیرت اور ثقافتی ورثے کو اجاگر کرتے ہیں اس میلے میں زریں دھات کاری لکڑی کی نقش کاری اور دیگر روایتی ہنر پیش کیے جاتے ہیں جو نہ صرف دہلی بلکہ پورے بھارت کی کارکردگی کی نمائندگی کرتے ہیں یہ میلا دہلی کے فنکاروں کے لیے ایک پلیٹفام ہے جہاں وہ اپنے فن کو براہ راست عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اپنی صلاحیت کو تجارتی اور ثقافتی سطح پر منواتے ہیں